हॅं हेलो हॅं ठीक छै भौजी कहू अपन अहाँ कनि जल्दी कहू ने हम कनि मकइ समटैमे लागल छी भौजी हॅं मकइ समेट रहल छी जन लेबर मजदुर नहि होइ छै अपनेसँ भिड़ल छी परेशान छी पसीना टप टप चूबि रहल यऽ हॅं हॅं नहि कहियौ ने कहियौ ने मकइ समेटिकऽ जे घर गृहस्थीमे जे एकरा समेटिकऽ जे राखि लेबै ने तखने ने हॅं हॅं अच्छा देखियौ ने एहिबेर समय सङ्ग देलकै सएह ने एहिबेर बाढ़िक पानि नहि एलै तऽ एहिबेर जे छै से नीक उपजा भेलैया आर हॅं हॅं हॅं हॅं नहि बड़ सुन्दर छै सरकारभी कॉपरेटिव छै हॅं नीक दाम पर जे छै से किसानसँ जे छै से सरकार मकइ लय रहल छै हाँ बाइस सए टके क्विण्टल छै जी बाइस सए टके क्विण्टल एहिबेर छै ताहि दुआरे जे छै से किसान बाप बाप कय कऽ जे छै से मकइ समेटयमे लागल यऽ एतऽ बड परेशानी होइ छै बड परेशानी होइ छै भौजी मकइके खेती करैमे हॅं अन्दाज करियौ ने जे मकइके टोभ खसेलियै बीज खसेलियै तऽ ओहि बीजसँ एखन धरि खेतमे पानि रे पटवन रे खाद्य रे हॅं एकदम लागल रहै पड़लै हॅं तखन हैया देखै छियै जे महादेवक दया भेलैया तऽ हॅं हॅं हॅं ठीके कहलियै हॅं हॅं हॅं एकदम एकदम एकदम जनै छियै पढ़ै लिखै वाला बाल बच्चाके लेबर मजदुर जे नहि भेटै छै ने सभ तऽ बाहर चलि जाइ छै हॅं पढ़ै लिखै वाला बाल बच्चाके हैया लगेने छी हॅं ओहो सभ मदद करैमे लागल यऽ की करबै आखिर मानि लिअ अनाज समेटके नहि देबै तऽ ओकर पढ़ाई लिखाई केना हेतै ओएह अनाजके बेचके ने पढ़बै लिखबै छियै ताहि दुआरे इएह मकइके समेटैमे देखै छी ओहिकालमे हम अहाँकेँ फोन आयल आइ केकरा नहि सेहन्ता होइ छै जे भौजी से गप करी मुदा हम अहाँकेँ की कही हम मकइ समेटै मे लागल छी चुँकि अहाँ भाउजे छी आ बहुत दिनक बहुत दिनक बाद अहाँ फोन केलहुँ तैं हम फोन उठा लेलहुँ लेकिन अखन दोसरके हम फोन नहि उठबतियै हॅं हॅं अच्छा भौजी तहन हमरा मकइये समटऽ दिअ फेर हम गप करब